मैं अपने पति के साथ एकबार राजातलाब मार्केट में गई थी उनको डोरमेट खरीदना था दो तीन तो मैं बाइक से अपने पति के साथ गई थी तो एक दुकान के पास गई तो वहाँ जगह नहीं था गाड़ी पार्क करने के लिए तो रोड पे ऐसे खड़े कर दिए थे फिर मैंने सोचा कि कोई चलान उलान काट देगा जगह नहीं थी तो उन लोगों को वहाँ पे पाक्रिंग बनाना चाहिए था तो फिर हमने अपना गाड़ी खड़ा किया फिर अंदर गई तो हमने कहा भईया हमको डोरमेट लेना है दो तीन हमको दिखाइए तो उसने बोला कि ठीक है दिखाता हूँ बहन जी तो वो दस पंद्रह मिनट तक दिखाया नहीं उसका व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगा फिर वो पंद्रह मिनट के बाद तो दो तीन दिखाया बोलो कि ले लो इसमें से हमको पसंद नहीं आ रहा था हमने कहा भैया अच्छा अच्छा दिखाइए हमको डोरमेट लेना है दो तीन तो वो बोला एक ही है इसमें से जो पसंद आए ले लो तो उसमें से हमने दो तीन पसंद किए ले ली उसने बोला कि इसमें एक साल की गारेंटी है या छ महीने की तो मैं उसको लेकर अपने पति के साथ घर आई और उसको डोलमेट के पास उसको इस्तेमाल करने लगी तो ज़्यादा दिन हुआ नहीं लेकिन वो डोरमेट फटने लगा खराब हो गया तो मैंने देखा कि खराब हो रहा है तो फिर मैं वो लेके गई उस दुकान वाले के पास तो मैंने कहा भैया आपने डोरमेट दिया था ये आपने गारेंटी बोला ये तो इतने दिन में ही पंद्रह दिन नहीं हुआ खराब हो गया तो बोला नहीं बहन जी अब वापस नहीं होगा तो हमने कहा तब ऐसे क्यों बोलते हो कि इसको इसमें इतनी गारेंटी है ले जाओ इस्तेमाल करो खराब नहीं होगा लेकिन वो इसने वो वापस नहीं किया तो फिर हमारा समय और पैसा दोनों बर्बाद हो गया